السلام علیکم اختر بھائی کیسے ہیں آپ مجھے اکیس سپتمبر کو دہلی سے ممبئی راجدھانی ایکسپریس کی سلیپر کلاس سے جانا ہے میری یوزر آئی ڈی ساجدہ خان ایٹ دا ریٹ ٹی آر سی ٹی سی ڈاٹ کام اور پاسورڈ ایک دو تین چار ہے بھائی کیا آپ میری اکیس ستمبر کو ٹکٹ بک کرنے میں مدد کر سکتے ہیں